उत्तर प्रदेश जो सामाचार और मिडिया जीअं हिन वक़्तु उत्तर प्रदेश में कुंभ मेलो लॻो हुओ जेको हिकु सौ चवालीस खां पोइ लॻो हुओ त इन जो मिडिया ने ॾाढो सुठो प्रचार कयईं की एतिरो सुठो प्रचार एतिरी सुठी व्यवस्था की उन में कम से कम छह करोड़ भारत जा छह करोड़ भारतीय ने डुपकी लॻाई जेकी संख्या इलाही देशनि जे बराबरि हुई याने हिकु प्रयागराज में अलाए केतिरे विश्व जा देश ओतिरा अची विया जी जा संख्या अची वई जेको पूरो हिकु प्रयागराज में आहियो त एॾी को अॼु कोई ऐतिहासिक धरोहर ऐतिहासिक शइ इहा अॼु ताईं कोन आई की इन जो नालो गिनीस वल्ड बुक ऑफ रिकॉड में आहियो त उत्तर प्रदेश जी मिडिया जो आभाव आहे और समाचारनि जो अभाव आहे जंहिंजे द्वारा इहा असांखे जानकारी मिले पई इन कुंभ मेले ने इलाही रिकॉड बि क़ाइम कयूं और हर न्यूस कवरेज में मां सिर उत्तर प्रदेश जी अगरि ॻाल्हि कयां त अगरि तव्हां वल्ड जी हर टोप न्यूज़ स्टोरी खयों आहे त सभिनि में कुंभ मेले जो ई ॾिनल हुओ की कीअं उन सां प्रचार थियो प्रसार थियो हुन बारे में और इन खां पोइ नंबर ईंदो अथव काशी विश्वनाथ जो जेकी उत्तर प्रदेश में आहे अयोध्या पिछ्ले साल अयोध्या राम जनम भुमि जेको राम जो मंदरु ठहियो इन ने बि पूरो कवरेज खयो इंडिया जो की कीअं कीअं ऐं सभु थियो इंडिया त छॾो पूरे वल्ड में इहे फेमस थी अयोध्या प्रयागराज काशी और अगरि आतंकवाद और हिंसा सां खयो त संंभल हिंसा बि पूरे हुन में छायल हुई की कीअं उन जो कवरेज कयनि कीअं हिकु हिकु शइ जी जानकारी असांखे मिली की कीअं पथरबाजी थी कीअं छा थियो और इन सां पूरो उन खे उहो कयो और कर अधान कहिड़ा टैक्स लॻियां असांजे मथां कीअं जीएसटी हिन वक़्तु सभिनि खां ज़्यादा उत्तर प्रदेश मो जीएसटी मिली असांखे जंहिंजी वजह सां असांजे देश जो पूरो योगदान थियो और आतंकवाद याने इलाहबाद में बि जेके वॾा वॾा आतंकवादी रुकियल हुआ हुननि सभिनि जो सफ़ायो कीअं थियो इन इहा बि असांखे मिडिया सां पूरी जानकारी मिली जेकी ॾाढे सुठे रूप में मिली और उन जो ॾाढो आभार आहे की जंहिंजी वजह सां असां घरु वेठे कुंभ मेला ॾिठोसीं काशी विश्वनाथ ॾिठोसीं अयोध्या में राम मंदरु ॾिठोसीं प्रॉपर त राम प्रतिष्ठता जी पूरी मुर्ति ॾिठीसीं प्राण प्रतिष्ठता थी त इहो समाचार जो पूरो आभार आहे जंहिंजी वजह सां इहा असांखे पूरी जानकारी घरु वेठे मिली